मेरे पास कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं जो काफ़ी समय पुरानी भी है और कुछ तीस तीस साल भी हुए हैं कुछ तस्वीरों को कुछ तस्वीरें दादा और परदादा के ज़माने की भी तस्वीरें हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो तस्वीरें होती हैं ये हमारे स्वभाव और भावुकता को दिखाती है और हमारे जो कार्यप्रणाली है हमारी जो कार्यशैली है ये हमें दर्शाती है और ये जो पुरानी तस्वीर तस्वीरें होती हैं ये हमारे पुराने परिश्रम और पुरानी गतिविधियों को भी दर्शाती है जो हम लोग भूल चुके होते हैं वो हमें दिखाती है कि हाँ हम लोग एक्चुअल में क्या कर रहे थे और क्या कितने हर टाइम में हम लोगों ने हमारी तरक़्क़ी करी है कितना समय लगे हमें हमारी तरक़्की करने में और साथ ही साथ में हमें हमारे पीड़ियों दर पीढ़ी के बारे में भी देखने को मिलता है कि हम लोग किस पीढ़ी से आए हैं किस पीढ़ी से कितनी हमारी पीढ़ी थी कितने हमारे भाई थे कितनी हमारी बहनें थीं सारी चीज़े और पुरानी तस्वीरों का मेरे मानने में अधिकतम मूल्यवान होता है और पुरानी चीज़े भी मूल्यवान होती है